हलो

आमोणकर फर्मासींत पोन लागला न्ही आं म्हाका एक आय इयर ड्रॉप जाय आशिल्ले क्लियर वेक्स म्हणून आसा तुमच्या कडेन हां आनी थंडयेचें कसलें वखद आसा तुमचे कडेन ना बेश्टी सुकीच खोंकली येता

हां आं म्हणजे आतां खंयचे बरे इफेक्टीव्ह अशे हां बरें आस्कोरील एज म्हाजी फिफ्टी फायव

आं आं बरें आनी हय म्हाका एक अशी तकली बीन दुखता नी हें जाता ताप बीन येता तेन्ना तसली एक गुळी खंयची जाय आशिल्ली ना आतां ताप असो येना पूण आंग दुखता तकली उसळटा हां आं आं बरें तुमचें ना ताप येना म्हाका शॉप कितकें म्हणल्यार ऑपन आसता फर्मास हां बरें मागीर मागीर फाल्यां बी येता तर हांव हां चलता म्हाका होम डिलिव्हरी चलता कितके चार्जीस हां बरें बरें तुमी एड्रेस घेया म्हजो आं मदला वाडा सावयवेरें पोंडा गोवा हय हय सैलेशा सावंत आं आं बरें आं

टॅबलेट हय हय थेंक यू आं